बायकेची जतनाय करुंकूच जाय नाजाल्या बायक आमी चलयतात ती मुकार कशी सारकी चलतली तशेंच बायकाची जतनाय घेवंक जाय कारण ताजें वेळा वेळार सविसींग करून ताजो टायर चेंज करून ताजे ऑयल चेंज करप आसता पल्युशन करप आसता जायती गजाल्यो ज्यो बायकाक जाय पडटा तितलें आमी बायकांक दिवंक जाय कित्याक आतां तर आमी बायकाची सारकी जतनाय घेनात जाल्या आमकांय बी बायक आम सारकी चलोवपाक जमची ना तशें बायक केन्ना केन्ना मनशाक थकयताय बीन आनी मनशाक सारकी पावयताय बीन ताका लागून बायकाची जाता तशी जाता जतनाय घेवंक जाय बायक सारकी जी स्पीड लिमीट दिल्या त्या स्पीड लिमिटीचे चलोवपाक जाय सारकें हॅलमॅट घालूंक जाय सारकी चलोवपाक बीन येवपाक जाय लायसन नासतना बायक केन्ना चलोवपाक जायना लायसन तर ना जाल्या तुका फायन पडटा हो एक रूल जावन आसा बायक चलोवप बायकाची बीन जतनाय घेवप हें सगळ्यांक करपाक जाय स् वेळा वेळार बायकाक सारके धुवपाक जाय ता ताका रेब्यान बुडला जाल्या थंय उदक मारपाक जाय इंजीन सारकें दवरपाक जाय ऑयलींग करपाक जाय बायकाचें सीट फुटलां जाल्या तें सीट सारकें कवर करून घेवपाक जाय तशेंत बायक सांबाळून चलोवपाक जाय आनी तशीच ताजी जतनाय बी घेवपाक जाय